सहरसामे स्थाइ निवासक जमीन बहुत कम यऽ भूमि निम्न भेटै छै विभिन्न प्रकारके आवास बनियो रहल यऽ विभिन्न प्रकारके कोलोनी हाउसिंग अपार्टमेन्ट ओ बनि रहल यऽ लेकिन जे जनसंख्या छै एहि ठुनका ओहि ठाँ लेल ओ सफिशियन्ट नहि छै लोक रोडक कात जमीन कीन कीनके या कोनो एजेन्सी या व्यक्तिगत रूपसँ कोनो लोक अपन अपन घर बना रहल छथि खेत उजरि रहल अछि तयौ सहरसासँ महिषीके बीचमे किछु भाग छै एहन जाहि ठाँ आवास उपलब्ध हेतै आवास निर्माण कएल जा सकैत अछि आ अधिक से अधिक जनसंख्याके ओहि ठाँ निवास करा देल जा सकैत अइछ